ना हमनो थांनायनि सिगां आङो जेखाय आरो जेखौ थि नायग्रोनानै लायो ना लानो थाखाय आङो खबाय लाना थांफायो ना सारनानै हमनो थाखाय आंहा थि रुतिन गैया